मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स किया है और ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में की है मैंने अपनी क्वालिफिकेशन और मास्टर्स पूरी करने के बाद सोशल डेवलपमेंट के ऊपर नौकरी कर रहा हूँ और मैं रोलर डेवलपमेंट और महिला उत्थान बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधी और उन के एजुकेशन से जुड़े हुए फिर प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा हूँ और मैं अपने इस ये काम से बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक सामज में से जुड़े लोगों के लिए मैं सामज सेवा कर रहा हूँ और उन के उत्थान के लिए मेरे द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं